ہمارے علاقے میں سرکاری اسپتال ہے پرائیویٹ اسپتال ہے لیکن سرکاری اسپتال میں تو کوئی طریقے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن پرائیویٹ اسپتال میں بہت اشیو آتا ہے پیمینٹ کو لے کر اور بولنا چاہیے کچھ بھی کیس رہتا ہے تو بولتے ہیں پولیس کمپلینٹ کرو یا پولیس کی کارروائی ہوگی اس کے بعد بات کریں گے اس کے بعد ٹریٹمینٹ اسٹارٹ کریں گے اور سب سے زیادہ دیکھیے نہ دیکھنے جاننے والی چیز تو یہی تھی کہ پرائیویٹ اسپتال میں نا مطلب بل بہت بناتے تھے اس کے حساب سے کئی لوگ تو کئی لوگ کی استطاعت ہی نہیں ہوتی تھی کہ یارو پیشینٹ کا مطلب ٹریٹمینٹ کروائے تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے علاقے کے پرائیویٹ اسپتالوں کی یہ دور کرواؤ آپ